आ हय हय सरपंच लोलये गांवातल्यानूच उलयता म्हजे नांव म्हजे नांव रजनी पागी सरपंच आता वेगवेगळे स्कीमी जे किते किते येता न्ही ते आमचे पर्यंत अजून कशे पावना प्रत्येक गांवान जर पळयत जाल्यार तांका वेगवेगळी स्कीमी जाय जायते येता आता आमकां आमचे कडेन कशे पावना ते तुमी ते धाडनात काय तुमी ते दिवपाक सोदिनात आमी येतात न्ही मिटींगेक पण तूमी पूण तुमी आमकां त्यो स्कीमी कित्याक सांगना कित्याक दिना त्यो आमकां तुमी तेंका आमकां त्यो पंच विच्चाल्ले म्हणटगीर आमकां खबर ना तुमी सरपंचाक विचारात मागीर आमी कोणाक विचारप तुमकांत न्ही

म्हूण सरपंच तुमी तेंका बरेच हे करपाक जाय कित्याक आमचे आमी गरीब म्हणचे न्हि किते जाल्यार स्किमी येता ते आमच्या फायद्याचे जाता न्ही ते तुमी आमकां सांगपा जाय न्ही आमी तुमकां कित्यापंचांक कित्या निवडून दिता आमकां किते तरी ते गांवातले कळपाक जाय किते स्किमी आयल्यो किते आयले ते आमकां कळपाक जाय म्हण न्ही

हा बरे बरे